हैलो हाँ हाँ जी बोलिए बोलिए हाँ बोलिए कौन जी बोलिए

जी क्या होगा अच्छा क्या हुआ दुर्घटना में क्या समस्या बताओ ना

जी जी

कहाँ पर हो अभी कौन से रोड में अच्छा और कितना आदमी है उसमें दो आदमी है लुटेरा उसके पास और उस उस और हथियार भी है उसके पास बंदूक है दोनों के हाथ में बंदूक है है अपना लोकेशन बताईए थोड़ा आप अभी अभी कौन से एरिया में फँसे हो वह वाले लोकैशन बताओ जी जी बताईए ठीक है ठीक है अभी हम दो फोर्स गाड़ी भेज रहे हैं ठीक है और गाड़ी का नंबर मालूम है पैंसठ इकहत्तर ठीक है और ड्राइवर क्या किसी को हानि तो नहीं पहुँचाया है वह जी और क्या डिमांड कर रहा है पैसा छीन रहा है या कुछ डिमांड कर रहा है पैसा छीन अच्छा ठीक है अब सब को बोलो शांति बना के रहे घबराएँ नहीं हम आ रहें हैं ठीक है ठीक है दस पाँच मिनट में आपके पास गाड़ी पहुँच जाएगी पैंसठ छियात्तर है ठीक है पैंसठ छियत्तर गाड़ी का नंबर है ना पैंसठ इकहत्तर ठीक है नोट कर लिया है ठीक है नाम क्या हुआ अच्छा चलिए ठीक है